इहो वेक वेकली रनिंग ऐं ट्रेल रनिंग मां करण जी कोशिशि कई हुई पर हीउ करण सां मूंखे तकलीफ़ पिए थी मूंखे साहु खणण में तकलीफ़ पिए थी मुंहिंजे दिलि जी धड़कन बि जाम वधी पइ वेई त मां कान करे सघियसि इन जे करे पोइ मां धीमे धीमे पंधु करण जो चालू रखियो धीमे धीमे पंधु कयां नंढी नंढी एक्सरसाइज़ कयां जीअं योगा आहे गार्डन में हल वञणु वधीक पसंदि कंदी आहियां उते वेंदी आहियां हीउ सभु करण खां ई सभु करे करे मां पंहिंजे शरीर जी पंहिंजे स्वास्थ्य जी सार संभाल मां हिन में कंदी आहियां रनिंग करण सां मूंखे शरीर में तकलीफ़ थींदी आहे इन्हे करे मां रनिंग करणु छॾे ॾिनो धीमे धीमे पंधु करण जो मां वधीक रखियो